पयली पिळगी म्हळ्यार म्हजी मांय मांव तांचे विचार पोरणे राहणिमानांतले तांचे विचार आनी आतांच्या भुरग्यांचे विचार अजिबात पटनात एक उदारण म्हळ्यार म्हजो पूत आनी म्हजी मांय पूत जो आसा तो सामको मॉडर्न तो अंदविश्वास असल्यो गजाली मानिना म्हजी मांय मांव ते मानता आतांच्या भुरग्यांक डॅरींग करपाक एडवॅन्चर करपाक खूब आवडटा नवे आधुनीक गजाली करपाक आवाडटा पूण जाण्ट्यांक तें अजिबात मानवना